असांजी सिंधी भाषा ॾाढी मिठड़ी ऐं ॻल्हायण में ऐं लिखण में य चवण में ॾाढी सवली आहे असां नंढापण खां ई सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं पर अॼुकल्ह जी जेकी पीढ़ी आहे हूअ हिंदीअ में ॻल्हायण या इंग्लिश में ॻल्हायण पसंदि थी करे पर असां चाहियूं था की उहे सिंधीअ में ॻल्हाए असां पंहिंजे घर में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं चाहींदा आहियूं असांजा ॿार बि सिंधीअ में ॻाल्हाए छोकी सिंधी असांजी भाषा आहे ऐं असां चाहियूं था की उहा अॻिते वधे ऐं अॻिते ताईं असांजा ॿार सिंधी ॻाल्हाइनि छोकी हुए हिंदीअ में त ॻाल्हाइनि त हुननि खे सिंधी अचेनि ई नथी पई तॾहिं असां पूरी कोशिशि कंदा आहियूं की असां घर में सिंधी ॻाल्हायूं जहिं करे ॿार असांजा बि सिंधी ॻाल्हायनि ऐं सम्झनि ऐं के कोई ॻाल्हायनि त हुननि खे सिंधीअ में जवाबु ॾेई सघनि